हमर सबसे बेसी रिकॉर्ड एक कोश अछि जहिमे हमरा बीस मिनट लागल रोज हम छओ दिन दौड़ैत छी हमर एके गो लक्ष्य अछि जे हमरा नौकरी चाही ई नौकरी हमरा सरकारी होयत एहिके लेल हम दौड़ै छी

बहुतेक दौरै छी